भिंडियूं बसर पटाटा बिह संग्रियूं थूम वारा आलू साए बसरनि वारा आलू शलजम अंब शरीफ़ा सीता फ़ल ऐं अंगूर हिंदाणो गिदरो केला ऐं दालपकवान कूकम कढ़ी बिह आलू टुक बेसणी टिक्कियूं बेसण जी कढ़ी ऐं